इद्धर साढ़े युनिवर्सिटी इक्क सिंगिंग कंपीटिशन होआ जेह्दे बिच अलग अलग युनिवर्सिटी दे बच्चे आए दे हे उ'नें बी उस सिंगिंग कंपीटिशन बिच हिस्सा लैता अलग अलग अलग तरह दे सिंगर आए दे हे अलग अलग युनिवर्सिटी दा आए दे हे अलग अलग जगह दा आए दे हे जेह्का साढ़े युनिवर्सिटी बिच इक्क अलग कंपीटिशन होआ दा हा ते ओह्दे बिच उ'नें सारें हिस्सा लैता ते मेरी युनिवर्सिटी बिच्चा में लैता मेरे दोस्तें लैता ते होर बी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट दे बच्चें ओह्दे बिच लाता जेह्के जेह्के सिंगिंग करदे हे ते जि'यां असें सारे सारे मतलब जिस दिन सिंगिंग आह्ला कंपीटिशन हा उस दिन असें सारें उस दिन उस टाईम पर प्रजेंट होई गे सारे आई गे सारे बच्चे आई गे साढ़े जिन्ने बी टीचर हे साढ़े पेरेंट्स बच्चे सारे के मतलब आडोटोरियम बिच हा एह् फंक्शन सारे बच्चे मतलब कि स्टार्ट होई गेआ ते इक्क इक्क करियै मतलब कि सारे बच्चें केइयें गाना गाया केइयें केइयें रैप गाया केइयें केइयें हिंदी सॉन्ग गाया केइयें डोगरी सॉन्ग गाया केइयें पंजाबी सॉन्ग गाया में बी जेल्लै मेरी टर्न आई ते में बी उस टाईम पर हिंदी सॉन्ग गाया हा हिंदी मतलब इक्क पराने जमाने दा गाना गाया हा जेह्का की पराने जमाने दा गाना हा जेह्दे च बड़े इमोशन्स हे बड़ी सारी फीलिन्गस हियां जेह्के इं'या पराने लोक बड़ा सारा पसंद करदे एह् मतलब कोई ऐसा गाना होऐ जेह्के इं'या कुसै गी मतलब इं'या गाने च कि मतलब कि कोई बंदा इं'या ऐसा गाना गा जेह्दे बिच इं'या मतलब रियालटी होऐ कुसै गी लग्गे की नेईं यार एह् गाना इस गाने च साढ़ी जिंदगी दा बी इं'या पार्ट ऐ कि असेंगी गी बी इं'या समझ आवै की नेईं एह् गाना ऐसा ऐ ते उस टाईम पर में इक्क ऐसा गाना गाया हा जेह्का उत्थै बैठे दे सारे लोकेंगी बड़ा शैल लग्गेआ हा मतलब मेरे दोस्तें गी मेरे मेरे पेरेंट्स गी उत्थै जिन्ने बी मेरे अध्यापक बैठे दे हे उ'नें सारें गी ओह् गाना बहुत अच्छा लग्गेआ सारे बंदे मतलब की खड़े होइयै क्लैपिंग कीती उस टाईम पर मेरे आस्तै मेरी जिंदगी दा सब तू मैमोरेबल दिन हा ओह् सब तू खास दिन हा ओह् ते प्ही साढ़े युनिवर्सिटी दे उस दिन पर साढ़ी युनिवर्सिटी दे जेह्के जेह्के वाईस चांसलर हे होर बी होर बी आए दे हे बंदे उत्थै पंचायत दे बंदे आए दे हे डीसी बगैरा गवर्नर बगैरा ओह् सारे आए दे हे उ'नें सारें भी मतलब की प्राईज़ डिवाईड कीते मतलब की बडे बच्चें गी मतलब जेह्का की फर्स्ट हा सैकेंड हा थर्ड हा इंया इंया बच्चें गी बंडे उस टाईम पर में अपने गाने बिच फर्स्ट आई ही हिंदी हिंदी सॉन्ग बिच अलग अलग अलग अलग मतलब उ'नें सॉन्ग कीते दे हे मतलब हिंदी दा कु'नें गाया ओह्दे बिच कु'न फर्स्ट ह ते में उस टाईम पर अपने गाने च पैह्ले नंबर पर आई ही ते उ'नें मिगी अवार्ड दित्ता

मेरे पेरेंट्स दी कि जेह्दी बजह कन्नै मिगी बहुत जादा खुशी होई ते मेरी जिंदगी च बहुत बड्डी खुशी दा दिन हा ओह् जिस टाईम पर सारे लोग मेरे पेरेंट्स दी तारीफ करा दे हे मेरे पेरेंट्स दे कन्नै कन्नै हे मतलब सारे उ'नेंगी कांगरेचुलेशन विश करा दे हे ते प्ही तुस अस सारे जने अस जि'यां घर आए घर असें मठेआई बगैरा बंडी सारे जेह्के मेरे ऐहे घरै आह्ले उ'नें सारें मेरी प्रेज़ कीती मेरे चाचु मेरे ताऊ जिन्ने बी बंदे ऐहे सारे बंदे जि'यां मेरे रिश्तेदार उ'नें सारें प्रेज़ कीती अज्ज बहुत शैल दिन ऐ बहुत अच्छा तू कीता ते इं'या बी अग्गै अग्गै प्रोग्रेस करनी इं'या अपने मां बब्ब दा नांऽ रोशन करना अग्गै अग्गै बधना ते जिंदगी च इं'या गै सफल होना ते मेरी जिंदगी दा सब तू बड्डा एक्सपीरियंस इ'यै हा की इक्क सिंगिंग इक्क ऐसी लाईन ऐ जेह्की असेंगी किश बी अचीव कराई सकदी ते जेह्दी बजह कन्नै साढ़ा जेह्का परिवार दा नाम ऐ साढ़ा नाम ऐ ओह् अच्छी तरह कन्नै रोशन होई सकै